جی میرا پسندیدہ مصنف ایک عورت ہے جو کہ عمیرہ احمد اور نمرہ احمد یہ دو بہنیں ہیں جو بہت ہی بہترین ناولس اور کتابیں تصنیف کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی بہت ساری کتابیں ناولس جو ہے وہ حقیقی زندگی سے میل کھاتی ہیں اور اس میں جو میں نے چند کتابیں پڑھی ہے جو مجھے پسند ہے وہ پیرِ کامل اور اور آبِ حیات یہ ایک ہی کہانی دو پارٹ میں چلتی ہے دوسرا جنّت کے پتّے ہیں اور بہت ساری ان کی کتابیں ہیں جو بہت ہی بہترین ہیں یہ پسند اس لیے ہیں اور بہترین اس لیے ہیں کہ ان کا حقیقی زندگی پر ایک امپلیمینٹ آتا ہے اور ہماری زندگی میں تبدیدلی کیسے آئے جو ایک حقیقی کریکٹر بیان کرتی ہے کوئی الگ سے ایسا کوئی کریکٹر نہیں کہ جو کبھی حقیقی دنیا میں نہ مل سکے ایسا نہیں ہے